नमस्ते भैया हाँ नमस्ते सर कौन सी बाइक किस कंपनी की बाइक चाहिए आपको हाँ मिल जाएगी फाइनैंस कराना चाहते हैं या ऐसे ही लेना चाहते हैं नगद पैसे माडल तो दो हज़ार चौबीस माडल नया हर साल महीना में माडल चेंज हो रहा है आप देखेंगे जो कलर पसंद करेंगे उसके हिसाब से आपका होगा और फाइनैंस फाइनैंस कराने में आपको और कम से कम आठ दस हज़ार और अधिक देना पड़ेगा हाँ महीने महीने आपको क़िस्त देना पड़ेगा क़िस्त भी अब वह कम से कम तीन हज़ार तक आपको देना पड़ेगा महीने में

अब नग़द में लेंगे तो नब्बे हज़ार से एक लाख बीस हज़ार तक हैं कौन बाइक लेंगे क्या सर वन डिक्स वाला

हाँ उसका रेट अलग होता है उसका रेट थोड़ा दो तीन हज़ार और अधिक होता है

उसका ए एम आई

ढाई से तीन साल तक अगर होता है

हाँ आपका दस हज़ार रुपये बढ़ेगा उसमें नग़द लेंगे तो आपको दस हज़ार कम में हो

इंस्योरेंस कराने से यही फायदा होता है कि हमको आपको मतलब थोड़ी थोड़ी क़िस्त में पैसे आप देकर के जो है अपना वह कर लेंगे ऐसे पैसा इकट्ठा देना पड़ेगा इससे आदमी को मुश्किल थोड़ा होता है क्या काग़ज़ एजेंसी आप बनाकर दे देगी एजेंसीएं बनाकर दे देगी पहले था नियम वह बनाना पड़ता था लेकिन अब बन रहे हैं ओके सर नमस्ते सर